آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی پھیل گئی ہے جسے کہتے ہیں جادو جادو ٹونا تعویذ اور جو مولانا ہیں انہوں نے اپنا علم بیچنا شروع کر دیا ہے ہر مولانا جو پیسے لے کے آپ کو نظر اتار رہا ہے یا جادو اتار رہا ہے تو وہ جو ہے ہر آدمی کو ڈراتا ہے کہ آپ کو ہر چیز میں اس نے جادو کر دیا اس نے نظر لگا دی آج کل ہر دوسرا انسان اس کام میں مبتلا ہے کہ مجھے کسی نے کچھ کر دیا میرے اوپر کسی نے اثر کچھ جادو کر دیا اس لیے میرا کاروبار نہیں چل رہا میری جو ہے بیماری ہو رہی ہے میرے گھر میں بیماریاں آر ہی ہیں میرے گھر بچہ نہیں پیدا ہو رہا یہ سب جو ہے آج کل کے لوگوں کا وہم بیٹھ گیا اور جو یہ مولانا ہیں یہ اپنا کاروبار اس میں چلا رہے ہیں یہ ایک بہت ہی بری برائی ہمارے مسلم علاقوں میں پھیل گئی ہے مسلم کیا ہندو علاقوں میں بھی یہ بہت بڑی برائی پھیل گئی ہے ایک واقعہ میرے پڑوس کا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے چاہتی ہوں کہ ایک پڑوس میں میرے ایک گھر تھا تو وہاں پر گھر کے باہر جب بھی وہ ان کی جو بیوی تھیں وہ جھاڑوں دیتی تھیں تو چھوٹے چھوٹے کالے دانے ملتے تھے بہت بار انہوں نے ذکر کیا کہ ایسے کا میں نے کہا پھینک دیجئے پھر انہوں نے اپنے میاں کو بتایا تو کہنے لگے کہ میں کسی مولانا کو دکھاتا ہوں انہوں نے اس کو مولانا کو جا کے دکھایا تو مولانا نے انہیں اتنا ڈرا دیا کہ آپ کے کاروبار باندھ دیا ہے آپ کے بچوں کی ترقی پڑھائی باندھ دی ہے اور اس میں جو ہے پچیس ہزار روپئے کا خرچہ ہے انہوں نے بچاروں ان لوگ کے حالات نہیں تھے لیکن انہوں نے کہیں سے کر کے اسے دیا اور جو ہے وہ ہوا اس کے بعد ایک مہینے بعد وہ بند ہو گیا ان کا اعتقاد پکا ہو گیا کہ ہاں یہ تھا ہمارے اوپر اور ہمارے جو ہے یہ بند ہو گیا اس کے بعد تھوڑے دنوں بعد انہوں نے اپنا جہاں جھاڑو دیتی تھی وہاں کا ڈور میٹ بدلا تو وہ دانے پھر آنے لگے تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ پھر آنے لگے ہیں انہوں نے پھر کہا تو ایک دن ان کے میاں نے کہاں لاؤ میں اس ڈور میٹ کو ہی پھینک آتا ہوں جس سے تم یہاں لاگو گی نہ دانے آئیں گے باہر جا کے جھاڑا تو دیکھا اس ڈور میٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی کالی رنگ کی بال سے وہ بنا ہوا تھا جب بھی اسے جھاڑتے تھے وہ اس میں سے بال وہ جھڑتی تھیں تو ان کے پچیس ہزار بھی گئے ان کا اعتقاد بھی گیا آج وہ اس پچیس ہزار سے کچھ کاروبار کر سکتے تھے تو یہ بہت بڑا وہم ہے یہ بہت بڑی برائی ہے جو ہا بڑھتی ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس سے کوئی کوئی بھی کہہ دیتا ہے کوئی بھی مولانا آپ کے اوپر تو جادو کیا ہوا ہے آپ کے تو رشتے باندھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی بلائی ہے جو ہمارے علاقے میں بہت بری طرح پھیل رہی ہے